हाँ मैम चावल लेना था कौन कौन से चावल रखते हैं आप

रेंज बताइए कैसा कैसा रेंज है

जी वो कथरनी चावल उसे पाँच के जी कर दीजिए और बासमती राइस पचास किलो कर दीजिए और हाँ दोनों में से दे दीजिए और वह दालों रखते हैं क्या जी

तो चावल इसका कैसा होता है हम तो कभी लिए न हैं लेकिन कहते हैं तो हम लेकर देखेंते हैं ठीक है तो पच्चीस के जी इसमें से भी कर दीजिए

कर दीजिए न पचीस के जी इसमें से भी

और वह कतरनी वाला बोले ना बासमती राइस

बासमती राइस पचास के कर दीजिए और कतरनी वाला बोले न पाँच के जी कर दीजिए

ठीक है और क्या बोले जी हाँ निकाल लीजिए हाँ अच्छा वाला पन्नी दीजिए दूर ले जाना है तो अच्छा वाला में दीजिएगा जो न लेकर आए ठीक है रखते हैं ठीक है रखते हैं